जीतिया होइत छै ने तऽ सभ आदमी सभ रङ्ग करैत छै हमसभ करैत छियै माने नहा खयली फेर खरी चढ़ेली पितर पितराइनके आ ओहिदिना नूनगर उनगर सभ खयली आ बिहान हो कऽ निखण्ड रहलक तऽ बेलपत्रके चढ़यली नहा कऽ आ की कयली जे दौरामे सजा कऽ खीरा अमदूर मने केरा पाँच गो फल धऽ कऽ जए गो लड़का हइ तए गो डारा आ जीतिया जे हइ ओ पहीर कऽ ओ करैत छी ओहो डालेमे धऽ कऽ पूजा करवबैत छी हँ पूजा करबबै छी पूजा भऽ गेला के बाद जीतिया गलामे डालि लैत छी हँ जीतिया चानीके होय या सोनाके होय हँ जीतिया गलामे डालि लेली डारा रहलक पारनके दिना की कयली जे औरीपर खीरा अमदूर सेब ईसभ काटि कऽ विन्यास कऽ के काटि कऽ आ घिउराके पत्तापर आ ओकरा चढ़यली कहलियै ना सभ सभ रङ्ग करैत छै अहाँ केना करैत छी हँ तऽ सभ सभ रङ्ग करैत छै जब जीतिया जब भऽ गेल चढ़ि उढ़ि गेल तऽ जीतिया गलामे डालि लेली आ डारा जे रहलक सभबच्चाके जब ओ बच्चा रहलक तऽ ओ बच्चाके पिनहा देली आ तकरा बाद अपन आँय हँ कथा होइत छै जीतियाके मूर्ति बनैत छै बनाबयवला बनवबैत छै आ सजबैत छै डालासभ बहुत मूर्ति भी बनैत छै जीतिया भगवानके जीतियाके गीतो होइत छै कथा होइत छै पहिनेके लोक पहिनेके लोक मीट मछली खाइत रहलैए नहाय खायके दिना आ आब आ अब ना खाइत छै